हाँ नमस्ते भैया हम हम भैया लखनऊ से बोल रहे हैं हमको कार कार चाहिए जी एल्टो है वैगनार है हैन्ड हैन्डा सिटी है मैंड्रो और रेट रेट वेट क्या है भैया

नहीं नहीं हमको तो सिर्फ़ सेकेंडे हेन्ड चाहिए भैया हम हाँ नहीं हम सीखना चहिज है अपने लिए पैसा ज़्यादा नहीं है पैसा नहीं नहीं हाँ हम हम हम हम कहते हैं सेकेंड हैंड ले लें

जी हाँ

हाँ हाँ यह हाँ बिल्कुल जी

जी जी जी हाँ हाँ जी जी

जी जी जी हाँ हम नाम नाम भैया तुम्हारा सुने थे हाँ ठीक ठीक ठीक ठीक हाँ तो हम कल कल कल हम दस दस बजे आ जाएँगे भैया नमस्ते कल दस बजे आ जाएँगे नमस्ते भैया